जय झूलेलाल असांजे स्कूल में ॿारनि खे हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान संस्कृत नैतिक शिक्षा ऐं सिंधी ही स ही स सॼा विषय जो आहिनि उहो ॿारनि खे पढ़ाया वेंदा आहिनि ऐं हिनजा जो टीचर आहिनि हू ॾाढा सुरक्षित टीचर आहिनि हू ॿारनि खे सम्झनि था हू कीअं ॿारनि खे पढ़ाइण लाइ नई नई टेक्नीकुनि जो उपयोग बि कनि था हू ॿारनि खे समुझाइण लाइ अपनो पाणि पंहिंजूं सॼो विवेक कम में था आणनि हू ॿारनि खे पंहिंजे तरीक़े सां कीअं हू कीअं हू ॿारनि खे पढ़ाए सघे था कीअं हू ॿारनि खे समुझाए सघे था हूं पंहिंजी सॼी तकनीकुनि जे अनुसार ॿारनि खे सभु सब्जेक्ट सिखाइनि था